सावस्रि सिबिथाय समाजारि मदद आरो सनमाननि बिथिङाव चिरां जिल्लानि बैसो गोरा सुबुंफ्रा मोगा मोगि जानाय गिबि जेंना आरो खाबुफ्रा गोबां रोखोमनि दङ बेबायदिनो बैसो बांनाय आजिरा मोनन्नाय नायजायनाय बेबादिनो गोबां रोखोमनि बिदिन्थिफोर दङ जायनि गेजेरजों बैसो गोरा सुबुंफ्रा सावस्रिनि सोमोन्दै जोथोन लानो रोङा एबा बेराम आजाराव बेबादिनो गोबां रोखोमनि जेंनाजों बुगिनांनायखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो समाजारि मदद खालामनायाव एबा समाजनि बेलायाव बेबादिनो मदद मोन्नाया गोबां उन जानानै थानायखौ नुनो मोन्नाय जायो जों नुदोंदि आथिखालनि समाजाव बेबायदिनो गावजों गाव मदद होलायनाय एबा थुलुंगा होनाय एबा सुबुरुन होलायनाय बेफोर बायदि हाबाफारिफोरा गोबां गैया जालांनायखौ नुनो मोन्नाय जागासिनो दङ बेनिखायनो बैसोगोरा सुबुंफ्रा बेबादि जेंनानिफ्राय बारग'नो हानायखौ नुनो मोन्नाय जायाखै मानो होनोब्ला गाव गावनि असे आंगो बिमा फिसाजो आरो फिसालाफोराबो बैसो जानाय बोराय एबा बुरि सुबुंफोरखौ जोङो नेवसिगारनायखौ नुनो मोन्नाय जादों आरो मान एबा सनमान होयिखौ नुनो मोन्नाय जादों मानो होनोब्ला गावनि आंगो बिमा बिफाया बोराय बुरि जायोब्ला गावनि संसारखौ एबा गावनि नखरखौ आलादायै दैदेनलांनो नाजानायखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो बोराय एबा बुरि जानाय सुबुंफोरखौ नेवसिगारनायखौ नुनो मोन्नाय जायो मानो होनोब्ला बोराय एबा बुरि जानाय सुबुंफोरा खामानि मावनाय आरो समाजनि सनमान मोन्नाय बेफोराव गैया जायो बेनिखायनो बैसो गोरा सुबुंफोरखौ नेवसिगारनायखौ नुनो मोन्नाय जायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जेंनाजों बैसो गोरा जानाय सुबुंफोरा मोगा मोगि जानायखौ नुनो मोननाय जायो